किसान आज के टाइम पर आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि किसान खेती करने के लिए सरकार से या बड़े बड़े सेठों से कर्ज़ लेता है और खेती में लगाता है जिससे उसकी खेती होती है जब उसकी खेती हो जाती है उसकी खेती का उचित मूल्य बाज़ार में नहीं मिल पाता है जिससे कि वह जिससे कर्ज़ लिया है सरकार से लिया है या किसी सेठ से लिया है उसको चुका नहीं पाता है और जब वह चुका नहीं पाता है तो वह बहुत ही कर्ज़दार हो जाता है वह इस कर्ज़ को झेल नहीं पाता है इसलिए वह फांसी लगाकर या फ़िर कुछ खा पीकर आत्महत्या कर लेते हैं इस सबको रोकने के लिए सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ अगर सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि जितने भी किसान कर्ज़दार हैं उनका कर्ज़ माफ़ किया जाए जो कि हमारे लिए या हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान ही चीज़ है जो कि हमारे देश को चलाता है हमारे पेट का भरण पोषण किसान के द्वारा ही किया जाता है यदि किसान यह आत्महत्या करेंगे तो हमारा जीवन यापन कैसे हो पाएगा इसलिए सरकार से यही गुज़ारिश है कि जितने भी किसान हैं जितनी भी जिसने कर्ज़ लिया हुआ है उन सभी किसानों का कर्ज़ माफ़ किया जाए जो जिससे कि हमारे देश में किसानों की जो आत्महत्या कर रहे हैं वह कम से कम हो ना के बराबर हो बस यही मेरा सरकार से कहना और सरकार को एक कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए